जोङोथ' दाउ अमा लायो अमाया आथिं गोजौआ मोजाङै थाबैनो देरो आरो बे जायहा आथिं गुसुं बेसोरो एसे देरनायावहाय देरख'नो हाया जायो आरो आथिं गुसुं अमाया ओमफ्राय आथिं गोजौ अमाया देरनायाव थाबैनो देरबाय थाबैनो देरनानैहाय जोङो आदाराबो मोजां जायो देरनायावबो थाबैनो देरो आरो बे आथिं गुसुङाबो जायो जानायाथ' किन्तु देरनायावहाय एसे खम देरो आरो आथिं गुसुं अमाया ओमफ्राय जोङो बोरमा लायो बोरमा लायो बोरमायाबो बेबायदिनो सिल सिल बोरमाया थाब देरो आरो बे खोमोन थुमफ्रु थुमफ्रु खोमोन मोनसे थायो दा बेयो बांद्राय मोजां देरनो हाया थुमफ्रु थुमफ्रु खोमोना जाय बोरमाया सिल सिल जागोन बे मोजां देरबाय आरो बे खोमोन सिथ्र' सिथ्र'आ देरख'नो हाया जाबाय आरो बोरमायावबो आरो मोसौफ्राबो बेबायदिनो बबे मोसौआ माबायदि देरनो जोङो बेखौबो सिनायो मोसौ अमा दाउ लानानैहाय जोङो सिनायजोबनोसै बबे बायदि मोसौआ देरफ्रंगा जायो बबे बायदि मोसौआ हिरुवा थिरुवा जायो जोङो बेखौहाय मिन्थियो आरो बे मोसौआ हिरुवा थिरुवा जानाया थेफ्राफ्रा थेफ्रा जातनानो देरख'नो हाया जायो मोसौआ ओमफ्राय बबेबायदि मोसौआ देरनो हायो जोङो मायो गिदिर देरफ्रंगा गोजौ बेबायदि मोसौआ देरफ्रंगा जायो आरो ओमफ्राय दाउफ्राबो बेबायदिनो आथिं गुसुंबो दं आथिं गोजौबो दङ देरफ्रंगा दाउआ देरफ्रंगाखा सिनायखायो ओमफ्राय देरनो हायि दाउखौबो जोङो सिनायखायो आरो देरनो हानाय दाउ गायथियाथिया बेफोरखौ जों सिनायखायो आरो देरफ्रंगा दाउआ आथिं गोजौ गोजौखा जोङो बेखौबो सिनायखायो आरोबाव बे माने अमाया बिराद आदार जागोन आदार जासुला अमाया देरो आदार जासुला अमाया बिराद गेदेर देरो आरो बे आदार जाबाङि अमाया देरख'नो हाया जायो आरो आदार जाबाङि अमाया बेखायनो जोङो आदार जाग्रा अमाखौसो जोङो लायो बिमाब्लाबो खासिखौब्लाबो जोङो आदार जाग्राखौसो जों लायो आरो बे माबायोब्ला देरनो हाया जायोब्ला जोङो बेखौ फाननानैहाय जोङो मा खामानियावहाय सोलिनो हागोन बेनिखायनो जोङो देरफ्रंगा अमाखौ नागिरनानै लायो देरख'नो हायियाव अमाखौहाय जोङो लाया